हमरा बिहार राज्यमे छै सभतरहके धर्मके लोक छै हिन्दुओ छै सिक्खो छै इसाईयो छै मुस्लिमो छै आदिवासियो छै आ सभ अपन अपन पर्वकेँ नीक जकाँ मनाबैए हमसभ होली दशहरा दीपावली दुर्गा पूजा ईसभ मनाबैत छी ओहिना मुस्लिमसभ ईद मनाबैए बकरीद मनाबैए मुहर्रम मनाबैए आदिवासियोसभ अपन पर्व मनाबैए अरहुल मनाबैए तऽ क्रिश्चनसभ गुड फ्राइडे मनाबैए बड़ा दिन क्रिश्चन मनाबैए ईसभ सब तरहके मिलजुलि कऽ एक जगह रहितो भी सभ अपन अपन धर्मकेँ अपना जकाँ मनाबैए